जोंनि देहानि थाखाय गोनांथि जानाय ओंख्रि ओंखामफोराथ' जाबाय जोंफोरो दा अनद्ला ओंख्रि सबाय दाउ बा नारजि जायो अनद्ला ओंख्रिखो जोङो दाउजो जायो बिदिनो खारै होनानै जायो आरो सबायखोबो बिदिनो दाउजोनो संनानै जायो बिराद गोथाव जायो आरो नारजिखौथ' आरो बुंनोनो नांला नारजि अमा होनब्ला एखदमबारे बिराद गोथाव जायो आरो आरो थालिर थालिर फस्लाजो अमा बेदर ओरैहाय संब्लाथ' आरो बेसेबा गोथाव जायो आरो जोंफोरो मागो बैसागोआव बैसागोनि जोबथा सानखालि ओरैबायदि माबा जायो माने सातथा मैगं बुथुमनानै जायो बिदिनो लेवा खिफि बेन्दों माबा माबि ओरैहाय बुथुमना जायो आरो बिराद मोजां जायो आरो न'फोरावनो लाव गायो खुमब्रा गायो जोगोनार गायो बेफोरखोबो देहानि थाखाय गोबां मोजां जायो न'निनो मैगं जाहैबाय नालाय बे गोथाव जायो आरो बिदिनो ओमफाय

आरो नाफाम ना गुन्दै बर'नि ओंख्रिया ना गुन्दैजो जायो जोंफोरो बिदिनो नाफाम देनानै आरो लाफा खारै लाफा मैगं लाफा मैद्रु बेनो जोंनि गोनांथार मैगं जायो जोंनि देहानि थाखाय गोबां मोजां माबा लाबोयो देहानि थाखाय गोनांथार जायो जोङो न'खरावनो बानायनानै जाब्ला देहानि थाखाय गोबां मोजां मोनो लाव खुमब्रा जोगोनार बेफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय देहानि थाखाय गोबां मोजां जायो बिफोरो